जॾहिं बि मुझ मूंखे कुझु नओं ठाहिणो हूंदो आहे या कुझु नओं प पचाइणो हूंदो आहे त मूंखे कॾहिं बि हिकिड़ी बार में मुंहिंजो सुठो न ठहींदो आहे मूंखे बार बार कोशिशि करणी पवंदी आहे जीअं मूं मुंहिंजी साहेड़ी हिकिड़ी बार केक ठाहियो हुईं मूंखे केक इलाही वणियो हुयो ॾिठो माना कीअं ठाहियांईं पोइ मां ऐं घर आयसि मां घर अची करे हिन कोशिशि कई मां चओ ॾिसां थी कीअं मुंहिंजी साहेड़ी कयो अथऊं ऐं बि कुझु करे ॾिसां थी कीअं ठहे थो ठाहियो त हुनमें केक जी लेयर्स हेठि मथे थी वियूं जे केक आइसिंग केक में बरोबरि न थी हीअं करे न केक सही न ठहियो ॿ टे बार कोशिशि कई केक सही न ठहियो त मूं यूट्यूब ते सर्च कयो यूट्यूब ते ॾिठो त हुनमें बि अलॻि अलॻि टाइप जा शेफ जेका अलॻि अलॻि केक ठाहींदा आहिनि हुनमें ॾिठो हुनमें चॉकलेट केक स्ट्रोबेरी केक वेनिला केक अलॻि अलॻि टाइप जा इलाही केक हुआ मुं चयो हिनमें ॾिसां थी हिनमें ॾिसी करे हिनजे ठाहिण जी कोशिशि कयां थी पोइ मां यूट्यूब ते सर्च कयो हुनमें ॾिठो त कहिड़े शेफ जो मूंखे ठाहिण इलाही सुठो लॻो त मूं चयो हिन मां ॾिसी करे हिनजी कोशिशि कयां थी पोइ मां कोशिशि करे हिन हिकिड़ो केक ठाहियो जीअं हुन रेसिपी कई जीअं हुन ठाहे वियूं हुअं कोशिशि करे हिन ठाहियो कोशिशि कई त ॿ टे बार त ख़राबु थियो हुनखां पोइ जॾहिं कयो त केक सही ठही वियो हीअं करे नेम मूं यूट्यूब मां ॾिसी करे ने कोशिशि करे ने केक ठाहियो त हिकिड़ी ॿ बार खां पोइ मुंहिंजो केक सुठो ठही वियो